پچھلے سال میں نے امیزون سے ایک ایئر کنڈیشن خریدا وہ ایئر کنڈیشن ایل جی کا تھا اس کی وارنٹی بھی پانچ سال کی ہے وہ ایئر کنڈیشن میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا میرے پورے کمرہ کو وہ بہت جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سکون سے اس کمرہ میں اپنی پڑھائی کرتے ہیں اور ایل جی کمپنی کی سروس بھی بہت اچھی رہتی ہے اور اسی طرح ان کا ریٹ بھی بہت مناسب رہتا ہے یہ ساری چیزیں میرے لیے مفید ثابت ہوئی